ॿाहिरि वेंदा आहियूं त इलाही समान ॾिसी करे पेंटिंग्स ॾिसी करे इलाही एक्सपीरियंस थींदो आहे के अहिड़ी मां बि ठाहियां अहिड़ो यां मतिलबु मौसम जॾहिं सुहावनो थींदो आहे त बगीचे में तरह तरह जा गुल खिलियल हूंदड़ आहिनि त उन खे ॾिसी करे लॻंदो आहे कि इन जे गुलनि जी पेंटिंग ठाहे वठां त केॾी सुठो लॻंदो त उन्हनि उन्हनि जे ई मतिलबु ॾिसी करे मन ख़ुशि थी वेंदो आहे कि हेड़ी पेंटिंग मां बि ठाहियां ईअं ई खिलंदा खिलंदा हुआ गुल केॾा सुठा था लॻनि उहे ई गुल मां वठी करे ॾिसी करे घर में पेंटिंग ठाहे वठंदी आहियां त मन ॾाढो ख़ुशि थींदो आहे कि तरह तरह जा गुल ॾिसां या कॾहिं जानवर सामने ज़ ज़ू में वेंदा आहियूं उते सुठा जानवर ॾिसण में ईंदा आहिनि त उन जी पेंटिंग ठाहिण जो मन कंदो आहे कि बाग जी पेंटिंग ठाहियां यां कॾहिं खरगोश जी पेंटिंग ठाहियां त उन जो जेको अनुभव थींदो आहे ॾिसी करे उहो लॻंदो आहे कि पंहिंजे पेंटिंग में ठाहियां त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॾिसी करे त उहो जेकी बि शइ ॿाहिरि प्रकृति जो मौसम चेंज थींदो आहे बारिश जो मौसम ईंदो आहे त प्रकृति हिकदमि हरीभरी थी वेंदी आहे त उन खे ॾिसी करे लॻंदो आहे कि भई पूरो हरीभरी पेंटिंग्स ठाहियां पेड़ जा पेड़ तरह तरह जा सावा पेड़ थींदा आहिनि त उहो पेड़ जी ग्रीनिरी ग्रीनिरी पूरे पंहिंजे पेंटिंग में उतारे वठां ॾढो सुठो लॻंदो आहे ॾिसी करे